کچھ دنوں پہلے میں بازار سے سیوئی آدھا کیلو سیویاں خرید کر لے آئی تھی اس پیکٹ کے اوپر بنانے کی جو ترکیب لکھی گئی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان سوئیوں کو بنایا لیکن بننے کے بعد میں نے جب اس کو چکھا تو وہ بہت ہلکی تھی اور کھانے میں لذیذ نہیں تھی اس لیے میں نے اپنی دماغی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اس میں خشک میوہ اور چینی کا سیرا بنا کر اس کو ہلکی آنچ پر دس منٹ اور پکایا دس منٹ کے بعد اس کا ذائقہ بہت عمدہ ہو گیا اور کھانے کے لائق وہ سوئیاں ہو گئی